میرا پسندیدہ اخبار ہندوستان ٹائم ہے میں جب صبح اٹھتی ہوں سب سے پہلے تو میں وہی اخبار پڑھتی ہوں انکل دینے آتے ہیں میں سب سے پہلے اس کا پیج فلم فلمی ستاروں کا کھولتی ہوں جو کہ مجھے ان کے بارے میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے کہ اگر دوسرا دیکھا جائے تو میں دوسرا پیج اس کا جو ہوتا ہے سائڈ میں شاعری وغیرہ کا پڑھتی ہوں اور جیسے کہ اور بھی چیزیں آتی ہیں کوکنگس کے آتے ہیں یا اس میں پیمپلیٹس وغیرہ آتے ہیں بہت سارے تو میں وہ بھی پڑھتی ہوں مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اخبار پڑھنا اور جیسے بلاگز ہیں بلاگ میر کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے خوشی پنجابن کا وہ اتنے اچھے اچھے بناتی ہے اپنی پوری لائف اسٹوری کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی فیسٹیول آتا ہے تب اس کا ڈریسنگ سینس وغیرہ دیکھنا یہ سب چیزیں مجھے بہت پسند ہے اس کی کہ اس کی ہر ایک چیز کیسے کیسے کرنا کہاں کہاں گھومنے جاتی ہے اور اس کا جو بیبی ہے اس کے بارے میں جاننا کہ اس نے اسے کیسے بڑا کرا کیسے ہوا سب کچھ وہ بتاتی ہے اپنے سسرال کے بارے میں بھی مائیکے کے بارے میں بھی اس کے جو بلاگز ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں مطلب ایک دم پوزیٹیو وائبز آتی ہیں اسے دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں زیادہ تر اس کی یہی سب چیزیں دیکھتی ہوں کہ بہت مطلب بہت اچھے والے بتاتی ہے اس کے جو ساس سسر ہیں اپنے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ میں کہاں گھومی اس نے کیسے کیسے بلاگ بنانا اسٹارٹ کری دھیرے دھیرے وہ کس لیول پہ آئی اور اس کے بلاگ آج کل سب سے اوپر جا رہے ہیں